जानवरों के साथ मेरा जुड़ाव बहुत ही अधिक है मुझे जानवरों के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है जानवर किसी व्यक्ति की तरह नहीं होते लेकिन उनकी भी भावनाएँ होती हैं मेरे घर एक गाय है उसकी एक बछिया है छोटी सी मुझे वह बहुत प्यारी लगती है मुझे वह बहुत प्यारी लगती है वह सफेद कलर की है उसकी ऑंखें भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मैंने उसका नाम बिट्टू रखा है वह बहुत ही अच्छी लगती है मुझे उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं सेड होती हूँ या मुझे बुरा लगता है तब मैं उसी के पास जाती हूँ तो वह मेरे साथ खेलती भी है उसे मैं खेतों में घुमाने लेके जाती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे उसके साथ वह घूमने जाती है मेरे साथ मेरे को बहुत अच्छे से वह भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है और जब हम दोनों रहते हैं तो वह मुझे नहीं मारती है लेकिन किसी और को वह मारने लगती है और मेरे साथ बहुत अच्छे से घूमती है वह उसे भी मेरे साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करती हूँ उसको मैं खाने में चारा भूंसा रोटी और जो भी मेरे घर में बनता है मैं उसे डेली खिलाती हूँ और उसको समय पर पानी पिलाती हूँ और उसको समय समय पर घुमाने लेकर जाती हूँ किसी खेत में घुमान लेकर जाती हूँ उसको घूमना बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही मतलब उसके साथ खेलती हूँ तो वह बहुत अच्छे से खेलती है मुझे उसके साथ कभी भी बुरा फील नहीं होता है बहुत अच्छी लगती है मुझे वह उसके साथ रहना मतलब लगता है जैसे किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं वैसे ही मुझे उसके साथ लगता है मुझे कभी भी उसके साथ बुरा नहीं लगता है